मन पसंदीदा योग मुद्रा है अर्ध चक्रासन पादहस्तआसन ज्यादातर योग सुबह के समय करना चाहिए क्योंकि सुबह के समय करने से हमारी स्वस्थ हमारा हमारा शरीर सब एकदम से स्वस्थ रहता है और मुझे ज्यादातर छत पर योग करना पसंद है खुली हवा नीले आसमान के नीचे पँछियों की आवाज आती है और हम अपना योग करते हैं और ये मुद्रा अ अर्ध चक्रासन पादहस्त आसन इससे हमारा स्वस्थ हमारे पैर हमारे जोड़ों का दर्द ये सब दूर होता है और इससे हम ज्यादातर स्वस्थ और एकदम से अच्छा महसूस करते इससे हमें हमारे मन को शांति मिलती है हम अपना मा हम अपना दिमाग पढ़ाई में अपने बिजनस में या आगे कोई भी कार्य करते हैं उसमें से अच्छे से चला सकते हैं और ये